साढ़े घर इक गौ ऐ रक्खी दी असें ओह्दा गोहा होंदा ऐ अस दो त्रै दिन जोड़दे रौह्न्ने जोड़दे रौह्ने जोड़दे रौह्ने उस्सी फ्ही त्रीए चौथे दिन अस उस्सी पानी कन्नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा गि'ल्ला करने गि'ल्ला करियै फ्ही अस नोआड़ियां गोह्टे बनान्ने गोह्टे बनाइयै फ्ही ओह् इ'यां सकान्ने परताई घरताइयै फिर सकान्ने अस सकाइयै फ्ही ओह् गोह्टे बड़े शैल सुक्की जंदे फ्ही ओह् सुक्कने दे बाद फ्ही अस्स ओह् करने उनेंगी कुतै मच्छर मुच्छर होंदा बरसांती बड़ा मच्छर होंदा ते उ'यां धुआं बल्ल लाऊ उड़ने चुल्ली बी अस यूज करने उस्सी चुल्ली बी बालने लकड़ियें थाह्र बी बालने उ'नेंगी गोह्टें गी अस फ्ही अस स्हाड़ियां कच्चियां कोठियां न रसोई अस रोज पोचा गोहे दा लान्ने सुच्ची रसोऽ होंदी गोहा फेरा दा होवे ते फ्ही सुच्ची रसोऽ होंदी ओह् फ्ही अस कच्चियां कोठे बगाने बेड़े अपने कच्चियां होन कोठियां जेह्ड़ियां ता उं'दे कच्ची कोठियां अस फेरने बी हैन गोहा ते ओह् बड़ा शैल होई जंदा अंदर बड़ा शैल गुहाड़ होंदा फ्ही गोहा फेरियै अस बड़े शैल चिट्टियै सफेदियै दा पट्टा कड्डना पट्टा कड्डियै ते इन्ने शैल रसोई दे बेह्ड़ै बी अस गोहा फेरने हुन्ने फ्ही अस जेह्ड़े बूह्टे होंदे फुल्ल फल्ल अस उं'दे कन्नै बी गोहा उत्थै लाई लैन्ने आं अस गोहा उ'नें बूह्टें गी बी लान्ने गोहा अस गोहा बड़ा कम्म औंदा साढ़े ते ओह् पाथियां बनाइयै अस ते सकाइयै ते ओह्दे कम्म लान्ने आं अस यूज करने आं उस्सी